हँ हँ हम समस्तीपुर से बोलैत छी हँ हम समस्तियेपुर से बोलैत छियै हँ हँ समस्तीपुर इस्टेडियम से बोलैत छियै क्रिकेट सिखैके रहै फोन पर थोड़े हि क्रिकेट मैच सिखबै एबै ग्राउंडमे तभियै ने क्रिकेट मैच सिखबै फोन पर थोड़े ने सिखबै तऽ आउ ग्राउंडमे आउ उसके बाद सभकिछु बतायेंगे दो घण्टाके शाममे रहतै दो घण्टा सुबह रहतै बीचमे घरमे रहतै हँ सुबहमे मिल लेबै हम रहैत छियै ग्राउंडेमे बैठल हँ आउ पहिने कॉल कै लेबै ठीक ने छै एहि सभके हँ से ठीके छै तऽ कै गो एबै दू तीन गो तऽ चारि हजार रुपिआ लगेगा मंथ हँ चारि हजार रुपिआ मंथ लगेगा दो घण्टाके शाम दो घण्टा सुबह शाममे हँ सुबहमे मिलो कै गो लड़का हइ दू गो लड़का हइ हँ आओ मिल लो ओकर बाद कॉल कैरके अइयो ऐसन नहि छै कि नहि कॉल कैर लियो कॉल अबै से पहिने कॉल करि लियो कॉल करियो पी टी लेब ठीक छै ने लाएब तैयो अपन ग्राउंडमे पहुँच जइयो हम मिल लेबै हमरा पहचानै छेबै ने करब सहए ई नहि कि शकल से नहि पहचानियो आओर ग्राउंड से घुरिके चलि जइयौ आरो सभ हँ ठीक छै तऽ तीन चारि गो लड़का हइ ने तीन चारि गो लड़काके साथमे लैके अपने आएब ठीक चारि हजार रुपिआ लगेगा एक लड़का पर अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा एसा नहि कि नहि अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा सभ अपन अपने लोक देतै ट्रेनर अपने लोक दै हइ दै छै ट्रेनिंग अच्छा से सिखा देतै धिआन से करबै तब धिआन से करबै तऽ सिख जयबै नहि धिआन से करबै नहि सिखबै

ठीक छै आबह सुबहमे बात करैत छियै हँ ठीक